हम अपन गाछीमे गाछके रोपैके लेल पौधा खासकऽ कऽ स्थानीय नर्सरीसँ लबैत छी आओर बीच बीचमे किछु यूनिवर्सिटी जे ओहिपर काज करैत छथि जेना पूसा सबौर ओतहुसँ सेहो प्राप्त करै छी आओर एहि तरहके सम्बन्धित विभिन्न तरहके कार्यक्रममे जँ हम जाइ छी तऽ ओतहुसँ आनै छी आओर लगबैत छी तकर बाद विभिन्न तरहके जे राज्य सरकारके केन्द्र सरकारके जे योजना छै ओकर अन्तर्गत सेहो हम पौधा प्राप्त करै छिए आओर लगबै छी लगबैके समय हम विभिन्न तरहके जे मानक बेबस्था होइ छै तकर उपयोग करै छी जेना एक गाछसँ दोसर गाछके दूरी कतेक हेबऽके चाही पानि कए मात्रामे पड़बाके चाही या ओकर जड़िके जे छै से कतेक गहराइमे लगेबै लगा सकै छी ताहि चीजके लेल विशेष हम धिआन रखै छी अपन आओर समय समयपर ओकर निराइ गुड़ाइ करै छी आओर ओकर भिन्न तरहके जे खाद या पेस्टीसाइडके जे समयके उपयोग हेबाके चाही जे सहीसँ ओकर पोषण होइ आओर भिन्न तरहके जे कीड़ा मकोड़ासँ ओकर सुरक्षा भेटै तकर हम सेहो खिआल रखै छी दोसर जे ओकरा भिन्न तरहके जे पशुसँ दिक्कत नहि होइ जेना पशु खा नहि लै ओकरा चरि नहि जाइ ताहिके लेल बाड़के सेहो बेबस्था करै छी जे पशुसब ओकरासँ टुटि नहि जाइ या खा नहि लै